जोंना खुनुरुखुम हागबाय आरो अखायाबो दासो नै एसे मोजां हागासिनो दं ना अखायाबो गैयालै जोंना बारा गैया आठ बिगासोल' जागोन दां बेखौथ' माबासो सुखानैसो हरनाय जादों

फाथोफोरखौ गोसोखांनाया खाङाखैमोन आङो होबा होजायो होनायालाय मावग्रायानो गैयालै जोंफोर बायदिया मा मोननो ब्रा बेखौनोथ' बे हाजिरा होनायावबो द्लाम थाखा थाङो

माइ गायबा बेनो आरो जेनेबा लकेल होननानै मोनजाबाय बेनो बायबाबोथ' आजिखालि नोङो थ्रिस थाखानि गोजौआवजोब माइआ थ्रिसनि गोजौआव जाजोबबाय रन्जितफ्रा नोंसिना मारै मा मा मा गाइनो नागेरखो मा माइ

ए बिदिसो जादों गथनाया

दे बिदिबा दोनथसै नामा नै फन फैदों